जी हाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही बीस दिन पहले ही मैंने अपनी एक भाई छोटे भाई के लिए मैंने एक स्कूल बैग ख़रीदा हुआ था जो कि मैंने मॉल से ख़रीदा हुआ था जो हमारे घर के पास है मतलब मार्केट में है तो कुछ अच्छा एक्सपिरेन्स मुझे उस बैग के साथ नहीं मिला है मतलब वह जो बैग है जो मेरा भाई है इस बीस दिन ही हुए हैं उसको ख़रीदे हुए और उसका जो जो बैग है उसकी जो चेन है वह भी टूटने लगी है और उसके बाद जो हम जो बैग है उसका जो सिलाई है वह भी कई जगह से खुलने लगी है तो बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपिरेन्स मेरा उस बैग के साथ रहा है और बीस दिन में वह बैग मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नया बैग हमने ख़रीदा था उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकली उसका कपड़ा भी बिलकुल अच्छा नहीं था जिस तरह से हमें बताया गया था उस तरह से तो बिल्कुल भी वह बैग नहीं था बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी का बैग था और उसमें बीस दिन में ही वह जो बैग है बिल्कुल पुराना हो ऐसा लगने लगा है